हमर इलाकामे पारम्परिक खेल ओना देखल जाय तऽ बहुत सारा खेलल जाइत छै जैसेकि गुल्ली डंडा भए गेलै ई भेलै जैसेकि गोली गोली भए गेलै लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ओहिमे छै से कबड्डी छै आ कबड्डीमे जेनाकि पते होयत कि प्लेअर सबके मतलब खिलाड़ी सबके दूटा टीममे बाँट देल जाइत छै आ दुनू गोटाके खिलाड़ी सबके छू कऽ ओमहरकारी से एमहरकारी आबैके पड़ैत छै शरीर छूए पड़ैत छै या फिर जे विपक्षी टीमके जे ई सब रहैया खिलाड़ी सब ओकरा ओकरा भीतरेमे पकड़ेके कोशिश करैत छै आ ओही क्रममे जे जोटा अगर यदि छू देलक तऽ ओ सब मतलब आउट मानल जाइत छै तऽ बस इहे सब छै ओहिमे आ कबड्डी देखल जाय तऽ स्वास्थ्य रूप से भी बहुत अच्छा खेल छै मानल जाइत छै